आसामनि दोरोङारि हान्था मेलाथ' गोबां रोखोमनि गोदोनि दिनावथ' हान्था मेला होनोमोनब्ला जोंना बे हा लामा आमफ्राय दैनि लामा बेनिफ्राय अख्रां लामा बे आरोखि दा बेनि गेजेरावहाय जेनोबा हा लामा होन्नानै बुङोबा जों ट्रेन बास मोसौ गारि थेला गारि गोलैजोबबाय आरोखि दा बेनि गेजेरजों जोंनि गोदोनि समजों गोरोबफानानै गोदो गोदायनि बा गोदोनि मानसिफ्रा सलिबोदोंमोन आरोखि नाथाय आथिखालनि बेलायाव हाय दानि समनि दैदेननायजों लोगोसे माने बे मोसौ गारि नाव जाहास बिनि अनगायै दा गोबांथार हान्था मेला ओंखारबाय साइकेलाथ' गैखायामोन गोदो साइकेलनि बदलै जेनोबा थेला गारिसो दङमोन दा थेला गारिनि बदलै जोंनाव फैबाय साइकेल फैबाय रिक्सा फैबाय अट'रिक्सा फैबाय टेमप' फैबाय बिदिनो गोबांथार फैबाय आरोखि आरो दा मा फैबावखोथाय माबा बेटारि रिक्सानो माबा माबि गारि जोबनो गैयै फैबाय आरोखि हान्था मेलानि गेजेरावहाय मानि थांलाय फैलायाव गोबांथार सुबिदा फैबाय किन्तु गोदो गोदायनि समाव मोनब्ला जोङो बेखिनि समखौ बाबेनबोनायाव नुहुरोमोन जे थाबायनानैसो बा आथिंजोंसो हानथिनानै गोदो सलिबोनो गोनां जादोंमोन आरोखि दा नाथाय बिनि बदलै बिनिख्रुइ साबसिन हामसिनै दा जों थाबाय नांलाबो न'निफ्रायनो गारि मटर लेंहरनानै थांलाय फैलाय खालामनो हाबाय आरोखि